नंढे पिणि स्कूल में ॿावीह अप्रैल अर्थ डे ते असांखे सेखारियो हुई पौधा कीअं उगाइबा आहिनि मूंखे तॾहिं खां हिन विषय में रूची अची वेई हुई मां हर साल घर में हिकु तुलसी लॻाईंदो हुअमि ऐं धीरे धीरे धीरे मुंहिंजी दिलचस्पी जीअं वधी मां फल ऐं भाॼियूं उॻाइण जो सोचियो मां घर में हिकु मुंहिंजो गार्डन आहे हुन में इहो मिर्चनि जो सोचियो उॻाईंदुमि जॾहिं मां उॻायो त कुओ खाई विया हाणे ॿिएं दफ़े मां जॾहिं उॻाईंदुमि मां ध्यानु सां हिकु दफ़ो सिखी करे उॻाइण ई कोशिशि कंदुमि अञा मां हिन विषय में नओं आहियां मूंखे जाम कुझु सिखिणो आहे